जैसा कि तैरने के लिए मुझे तो आता नहीं है और ना ही मैंने तैराकी करना सीखा है कभी पर किसी और की मदद के लिए मैंने प्रयास किएं हैं जैसा कि मैंने पहली बार ख़ुद ख़ुद भी तैरने की कोशिश की एक नदी में और मुझे तैराकी ना आने की वजह से कष्ट कष्टों का सामना करना पड़ रहा था जिस वजह से मैंने ये सारी चीज़े तो छोड़ दी थी पर उसके बाद मैंने किसी को अपने सामने तैरने में तैरने में डूबने के लिए बचाने के लिए मैंने देखा हा और मैं तो ख़ुद नहीं कुछ कर पा रही थी पर समय रहते मैंने किसी दूसरे को बुला के उसको उसको बचाने का कष्ट किया है और समय रहते उसकी जान बचाई है और इसमें